हेलो हरि ओम हरि ओम हरि ओम भेण टिकिट वठो भेण

सरोजनी नगर जी टिकिट अरे हीअ बस सरोजनी नगर वेंदी कान्हे तव्हां त ग़लति बस में चढ़ी विया आहियो हीअ बस त बसंतकुंज वेंदी आहे तव्हांखे त हिते लहणो पवंदो अॻिते स्टेशन ईंदो त टाइम ईंदो मां तव्हांखे हुते लाहे छॾींदमि हो त सत सौ ग्यारहा वेंदी आहे ऊअ त बि ॿिए नम्बर जी बस आहे तव्हांखे नम्बर हुते लिखियलु हूंदो न हुन बस जे मथां त तव्हांखे लिखियलु मिलंदो हुते सरोजनी नगर में हुन बस में तव्हां चढ़ी वेंदव उहो तव्हांखे जिति जहिड़े स्टेंड ते मां लाहींदमि न हुते बसूं ईंदी रहंदी आहिनि तव्हां उन बस मे हुन बस में वेही रहिजो हुते लिखियलु हूंदो बस जे मथां न सरोजनी नगर त हुन बस में तव्हां ॾिसी करे चढ़ी वञिजो हाणे बस त हा हा बिल्कुल डाइरेक्ट बस वेंदी आहे तव्हांखे मां पंज मिनट खां पोइ हिकु स्टेंड ईंदो तव्हांखे हुते मां लाहे छॾींदमि तव्हां थोरी देरि रुकी इंतज़ारु कजो हो जॾहिं बस ईंदी रहंदी आहिनि न सॼो तव्हां हुते लिखी मथे बस जे मथां लिखियलु हूंदो आहे त तव्हां हुनखे पढ़ी करे हुन बस में चढ़ी वञ चढ़ी वञिजो के त बसंतकुंज वेंदी आहे लेकिन हीअ त ॾाढी परे वेंदी आहे तव्हां त मतलबु बिल्कुल ही ग़लति तव्हां ॾिठो कोन की बस में लिखियलु हूंदो आहे ॿाहिरि तव्हां ॾिठो ई कोन की बस किथे वञे थी तव्हांखे ॾिसिणो हो हा न की बस किथे थी वञे हाणे त पोइ तव्हां ॿिए जॻहि ते पहुची वेंदव पोइ कीअं हलंदो हा अॻिते अॻिते सां छा कजो तव्हां जॾहिं बि बस में बस स्टैंड ते अचो त सभु बसियुनि ते नम्बर लिखियलु हूंदो आहे स्टैंड ते बि नम्बर लिखियलु हूंदो आहे त हुते लिखियलु हूंदो आहे कंहिं बि माण्हू खां तव्हां पुछंदव न की कहिड़ी बस वेंदी त हू तव्हांखे ॿुधाए छॾींदो हर बस जे मथां बि लिखियलु हूंदो आहे की हीअ बस सरोजनी नगर वेंदी आहे हुते नम्बर बि लिखियलु हूंदो आहे त तव्हां टेंशन परेशान न थियो बिल्कुल बि तव्हांखे मां लाहे छॾींदमि पोइ जेको बि स्टैंड ते बीठो हूंदो तव्हां हुते ॾिसी करे नम्बर ॾिसी करे बस जो हुते नम्बर पढ़ी करे तव्हां ॿी बस में चढ़ी वञिजो हुतां सरोजनी सरोजनी नगर पुॼी वेंदव तव्हांखे घॿराइण जी कहिड़ी बि दिक़त कान्हे तव्हां आराम सां पुॼी वेंदव हा अगरि हा अगरि अॻिते बि तव्हां हीउ ध्यानु रखिजो की जीअं तव्हांखे कोई दिक़त न थिए हा पहिरीं बार हाणे तव्हां त पहिरीं बार आया आहियो छा बस में अछा तॾहिं तॾहिं तव्हांखे ख़बर कान्हे न की कीअं बस में वञिबो आहे त अॻि तव्हां हाणे सिखी वियव न की कीअं जहिड़ी बि बस में वञिणो आहे तव्हांखे जंहिंखे बि जिथे भी वञिणो आहे हुन बस जे मथां नम्बर लिखियलु हूंदो आहे ऐं नालो बि लिखियलु हूंदो आहे भई तव्हांखे जिथे वञिणो आ ठीकु आहे